मुंहिंजा पसंदीदा जेका जूता आहिनि वो रिलेक्सो जा आहिनि उहे ॾाढे हल्के हल्का आहिनि ऐं उन में पसंदिदा हीअ आहे की उन खे जेको कयूं खोलण जो ऐं ॿधण जो सिस्टम कोन्हे उन खे डारेक्ट पेरनि में विझि ऐं उन में हल्को सो पेर अंदरि विझि ऐं पइजी वेंदो आहे हल्को बि आहे ऐं झुकी करे बि कोन पाइणो पवंदो आहे ऐं वॉक ते मां उहो ई पाए वेंदी आहियां चाहे डोड़ण वञां बाक़ी कपिड़नि जो त अहिड़ो कुझु कोन्हे बसि इहा ई की रओ न हुजे बाक़ी का बि हुजे जीन्स हुजे या श्वेट हूअ बुशेट हुजे शर्ट हुजे ऐं वॻो पातलु हूंदो आहे त मां वेंदी हली आहियां ऐं अहिड़ो कोन्हे की मूंखे कोई अलॻि सां कपिड़ा खपनि या रोज़ु अलॻि जूता खपनि त जेको मुंहिंजो हिकिड़ो जूतो आहे पसंदीदा उहो ई मां पाए करे पंहिंजो वेंदी हली आहियां ऐं कपिड़ा जेका घर जा हूंदा आहिनि उन्हनि में मूंखे आरामु लॻंदो आहे जंहिं में कुझु गर्मी बि न थींदी आहे हींअर गर्मी जा ॾींहं आहिनि त अहिड़ा कपिड़ा पाए निकिरु जंहिं में आरामु बि लॻंदो आहे ऐं दिक़त बि कान थींदी आहे पसीनो बि कोन ईंदो आहे ऐं बसि इहे ई आहे की कोई अलॻि सां कपिड़ा कोन वठंदा आहियूं जेका कपिड़ा हूंदा आहिनि उन्हनि में निकिरी वेंदा आहियूं पर हा कोई ढंग जो न हूंदो आहे त पातल मटींदा ज़रूरु आहियूं बाक़ी अलॻि सां कोई कपिड़ा कोन वठंदा आहियूं वॉक लाइ जेको हूंदो आहे जूतो बाक़ी आहे उहो अलॻि सां आहे उहो ई पाए करे निकिरंदा आहियूं